मां पंहिंजे घर लाइ नईं एसी अप्रैल में वठी आहियसि छाकाणि गर्मीअ जे मौसम में एसी जी वधीक ज़रूरत पवंदी आहे ऐं वॉशिंग मशीन बि वरितलु आहे जंहिंमें असां असांजा मेरा कपिड़ा उन वॉशिंग मशीन में थोरी ई टाइम में ऐं जल्दी वॉश ऐं सुठा थी वेंदा आहिनि उन में कपिड़ा सुकी बि वेंदा आहिनि ऐं गॾु असांजे किचन में हिकिड़ो नंढिड़ो माइक्रोवेव वरितो आहे जंहिंमें असां उन माइक्रोवेव में तरह तरह जूं नयूं नयूं वैराइटियूं ठाहींदा आहियूं जीअं हुन में भाॼी गर्म करिणी हुजे या कोई सैंडविच ठाहिणो हुजे